हँ के बोलय छियै की सब बोलय छियै

हँ सुइया तुइया तऽ लगेलियै यऽ हँ सुइया तऽ लगाय लै छियै आओर कोनो बात छै सुइया तऽ लगए लियै दू तीन टा नहि दुइटा लगेलियै यऽ आओर लगतय

अच्छा अच्छा अच्छा कोन सब प्रुफ चाही अच्छा जी हँ अहाँ चलू अच्छा आओर कोनो बात चाही बोलय पड़तय बोलए पड़तय कहय पड़तय तैमे ईसब सरकारी कानून छियै

ठीक छै आओर सब कोनो प्रोग्राम छै एम्हर आउ ने आओर सब सुइया तुइया कोनो चलयवला छै

आब तऽ करोना सूइ तऽ खतमे होइवला छै अहाँ लेलियै ठीके छै अच्छा पूछय छियै जे सब लगा लेने हेतय जे कोवीशिल्ड कोइ कोइ लगेलकय तीन टा कोइ दुइ टा कोइ नहियेँ हँ

अच्छा अहाँ जाउ ठीके छै कहिया घरमे एतय अच्छा